जय झूलेलाल ओला मां ओला बुक कराइणु चाहींदी आहियां मूंखे डुमस बीच ताईं वञिणो आहे मुंहिंजे परिवार में चार माण्हू आहिनि मूंखे नंढी कैब बुक कराइणी आहे उन जो प्राईज के घणो आहे अने मूंखे वॾी कैब अगरि मूंखे कराइणी हुजे जो छह माण्हुनि जी हुजे उन जो प्राइज़ घणो आहे असांखे राम नगर खां डुमस ताईं वञिणो आहे हिकु ॾींहुं लाइ ओला बुक कराइणी आहे